यदि हम ककरहु रेसिपी बताबैत छियै तऽ पहिले हम हुनका एकदिना पहिले अपनासँ बनाके देखाबैत छियै हुनका टेस्ट कराबैत छियै जे ओ केहन बनलै हेँ तऽ ओ हुनका अगर नीक लागैत छै तऽ हम कहैत छियै जे अहूँ ट्राइ करू तऽ ओ हमरा अगर कहैत छथि जे रेसिपी बताबू तऽ हम हुनका एक एक कए कऽ बतबैत छिअनि आ बतबैत छियै जे ओ जेना नमके देलियै तऽ नमकसँ की हेतै तऽ ओहि हिसाबसँ हुनका वितरण कए कए कऽ समझाबैत छियै जाहिसँ हुनका ई समझमे आबि जाय जे ई देलासँ ई भए जाइत छै तैँ ई चीज नीक ई खाना बनि जाइत छै नीक तैँ हम हुनका बढ़िआँसँ विवरण दए दए कऽ समझाबैत छियै जे एना एना कए कऽ बनबियौ पहिले तेल दियौ फेर फोरन दियौ कि किछो दियौ प्याज दियौ जे भी देल जाइत छै नीक खाना बनबै लेल नीक स्वादिष्ट बनबै लेल से हम कहै छियै जे एना एना करू तऽ हम ककरहु भी सिखाबैत छियै तऽ हुनका विवरण दए कऽ सिखाबैत छियै वितरण एक एक भागमे बाँटिके सिखाबैत छियै जे ई चीज देनेसे ई टेस्ट आबैत छै ई चीज देनेसे ई स्वाद आबैत छै